मां विरेंद्र सहवाग खे सोभाग्य सां ॿ टे दफ़ा मिली चुकियो आहियां असांजे स्कूल एस एस खालसा सिनियर सेकेंड्री स्कूल जेको लाजपत नगर में आहे उन्हनि जी क्रिकेट अकेडमी बि उते हलंदी आहे विरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी त सोभाग्य सां मूंखे उन्हनि खे टे चारि बार दफ़ा गॾनि गॾजण थियो आहे त विरेंद्र सहवाग तव्हां सभई सुञाणो असांजे भारत जी तर्फ़ा खेॾंदा हुआ क्रिकेट जो खेल खेॾंदा हुआ असांजा प्रथम बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन जेके चवंदा आहिनि उहे हुननि जी अकेडमी हिते खालसा स्कूल में अॼु ताईं हले थी ऐं ॾाढा ही ॿार हुते ईंदा इन जे क्रिकेट सिखणु लाइ उन्हनि जी अकेडमी जॉइन कयल आहे अगरि असां अॼुकल्ह जे ॿारनि जी ॻाल्हियूं कयूं त कुझु ॿार आहिनि जेके खेलनि में रुची आहे न त अॼुकल्ह हर को ॿारु जहिड़ो आहे मोबाइल जे खेलनि में लॻियल आहे त हिन करे शारिरीक जहिड़ो खेॾ आहे उहो घटि थी वियो आहे अॼुकल्ह मोबाइल में गेम जो ज़मानो अची वियो आ्हे त हर ॿारु मोबाइल में गेम खेॾणु वधीक पसंदि कंदो आहे पर असां चाहींदासीं कि शारि शरीरिक गतिविधि हुण जहिड़े खेॾ आहिनि उहे ज़रूरु थियणु खपनि